سلام علیکم سر میں بلال انصاری سے بات کر رہا ہوں کیا آپ انصاری پراپرٹی لمیٹڈ سے ہیں نا سر مجھے سہارنپور ہائیوے پہ ایک جو دیوبند سے سہارنپور ہائیوے ہے اس پہ ہی زمین چاہیے تھی کیا آپ کے پاس اویلیبل ہوگی اور کہاں کہاں آپ کے پاس زمینیں اویلیبل ہیں بتا دیجیے تھوڑا جی سر میں دیوبند میں ہی رہتا ہوں نہیں سر مجھے کبھی

سر مجھے جو زمین کی ڈیمانڈ ہے وہ چھ ہزار اسکوائر فٹ ہے مطلب کہ مجھے اس کا فرنٹ ساٹھ فٹ چاہیے ساٹھ فٹ فرنٹ چاہیے اور ساٹھ فٹ گہرائی تو کیا ریٹ ہے آپ کا ہوں ہوں جی جی تو سر کیا اسکوائر فٹ ہے آپ کا ریٹ نہیں جیسے وہاں پہ ریٹ کیا چل رہا ہے سر اچھا اچھا ہاں ہائیوے کی زمیں ہے سر تو مہنگی تو ہوگی تو سر تھوڑا رعایت کے ساتھ لگا لیجیے مجھے لینا ہی ہے میں کر رہا ہوں جی اور اس کے علاوہ کہاں پہ اویلیبل ہے سہارنپور میں ہے کیا آپ کی پراپرٹی سر اچھا اچھا تو جو یہ سر سر یہ جو ہم رجسٹری کرائیں گے سارے پیسے پہلے ہی دینے ہوں گے یا رجسٹری کے بعد بھی دینے ہوں گے کچھ جی جی تو یہ بتائیے سر کہ آپ کا یہ کاغذات ہیں یہ گورمنٹ اپروول ہیں کہ فراڈ تو نہیں ہے کوئی دو نمبری کہ ہم زمین لیں اور پھنس جائیں جی ٹھیک ہے سر تو پھر میں آپ کو شام میں کال کرتا ہوں ٹھیک ہے السلام علیکم